मेरी पसंदीदा किताबें तो कई सारी हैं जिनमें से एक है हिंदी और हिंदी मुझे पढ़ने में लिखने में और समझने में सब में ही अच्छा लगता है क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और और हिंदी पढ़ने में हमें जो आनंद मिलता है वो किसी अन्य किताब पढ़ने में नहीं मिलता है हिंदी में हमारे बहुत से कवि लेखक हैं जिनका जीवन परिचय पढ़ने में आपको जीवन के बारे में अच्छी बातें और जीवन से जुड़ी अच्छी शिक्षाएँ प्राप्त होती हैं और जीवन परिचय पढ़ने में आपको अच्छा ही लगेगा मैं जब भी खाली टाइम पाता हूँ तो किसी न किसी कवि या लेखक का जीवन परिचय पढ़ता हूँ क्योंकि उनके जीवन परिचय में उनकी कठिनाई उनके दुख दर्द उनकी पीड़ा और उनकी कामयाबी सब कुछ उनके जीवन परिचय में झलकती है जो कि हमें जीवन जीने और जीवन को अच्छा सफल व्यतीत करने में मदद करती है जीवन में कुछ कर दिखने की प्रेरणा देती है जीवन परिचय हमें हम सब लोगों को पढ़ना चाहिए जीवन परिचय बहुत ही अच्छी होती है खाली टाइम जब भी पाएं तो जीवन परिचय जरुर पढ़ें क्योंकि जीवन परिचय में आपको आपके जीवन के बारे में अच्छी बातें बताई जाती है